औ औ सार औ फन बुंदोंमोन सार औ फन बुंदोंमोन मानोबा मानि सार आंङो नोंथांनि स्कुल आव हाय आंनि गथखौ दोनहैनो नागिरदोंमोन नालाय नैबेनि थाखाय फन बुंदोंमोन आं दा जेनोबा मा मा दंना बेकेनसि चित दं ना गैला बेफोरखौ खबर लानो बुदोंमोन आं सार दहाय

अ' ओमफ्राय फेसिलितिफ्राबा माबायदि सार बेयो फिसफ्रा बिसिनिया मा रोखोम बेबा

औ औ सार होनब्ला सारनाव सारनिआव गैलाना होनबा जायगाया औ औ औ थारमानि औ औ सार थारमानि आंना गथ'या दाबो उन्दै नालाय इसे उमफाय दा थारमानि नोंनि आव हाय नोंनि आव हाय मोजां होन्नानै खोनादों नालाइ उन्दैफोरखौ मोजाङै मेइनतेइन खालामो बिदि होन्नानै खोनादोंमोन सार बेनिखायनो नोंनाव बुंदोंमोन आरो सार बिनियावबा उमफाय फेसिलितिआ थानायफ्राबो मोजाङै दंखायो ना बिनियावबो होनबा सार बिनिआव

सार ओमफ्राय औ औ सारनि सिकुलनिफाय बा बिसि गोजान जायो बेबा ओमफ्राय बेनिया अ होनबाथ' बारा गोजान नङा ना सार

औ औ औ औ होनब्ला बिनियाव खबर लानोसै नामा ना सार औ औ मोजां बालाय ओं औ औ औ औ औ औ औ औ औ थारमानि बिखौ औ औ बेखौनो सोंहरनो होननानै बुंदोंमोन नालाय दहाय औ औ औ औ औ दे सार होनबा दे औ औ औ